क्या मेरी बात निधि वडेरा से हो रही है मैम मैं इंदौर से बात कर रही हूँ मेरा नाम शरणकौर रील है मुझे आपकी एजेंसी का नंबर एक दोस्त से मिला था तो हम थोड़े दिन के लिए अभी जबलपुर घूमने आ रहे हैं तो हमें यहाँ का हम ने सुना था सास बहू टेम्पल कर के बहुत प्रसिद्ध है तो हमें वहाँ घूमना है तो हमें उसके लिए कार चाहिए रेंट पर तो मैम हम सात लोग हैं तो हमें उसके हिसाब से हमें कार चाहिए तो आप बाता सकते हो आपके पास कैसी कैसी कार्स अवैलेबल हैं तो मैम ए सी कार का क्या रेंट होगा सात लोगों का और मैम अगर हमें पूरे हफ़्ते के लिए कार चाहिए तो तो आप डिस्काउंट कितने तक का दे सकते हैं तो मैम जो उसमें पेट्रोल वग़ैरह रहेगा वो आपकी एजेंसी डलवा के देगी कि उसका कॉस्ट हमें ही करना पड़ेगा ठीक है तो इसके अलावा और भी जैसी जगहं हैं हमने सुना है जबलपुर में जैसे भेड़ाघाट गया और और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं और भी जगहें हैं तो उनको भी घूमना है तो हमें कितना टाइम लग सकता है मतलब ये सब पूरा जबलपुर दर्शन करने में जी और हमें मतलब ख़ुद हमें करना पड़ेगा कि हमें कोई टूरिस्ट गाइड भी मिलेगा अलग से देने होंगे और फिर मतलब हमें जो भी पेमेंट करेंगे तो उसका कैसा क्या रहेगा मैम और मतलब पेमेंट करने पर कुछ डिस्काउंट वग़ैरह क्रेडिट कार्ड फ़सिलिटी अवैलेबल है आपके पास और अगर हम आधी आधी करते हैं तो उसमें क्या रहेगा अच्छा और कैश में नहीं रहेगा कुछ भी तो मैम ये हमें वहाँ पर आकर ही बुकिंग करवानी पड़ेगी या फिर आपकी कोई वेबसाईट वग़ैरह है जहाँ पर हम कर सकते हैं ठीक है मैम तो और ठीक है मैम तो और जो मलब जो जो जन हमारे साथ आ रहें तो उनकी कोई आई डी वग़ैरह लगेगी आई डी प्रूफ़ लगेगी क्या ठीक है मैम ठीक है मैम आपका नंबर हमारे पास आ गया है तो जभी हम उनको आना होगा तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगी

ठीक है मैम ठीक है मैम ठीक है ओके जी बस मैम ठीक है धन्यवाद